हाँ मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ उससे मेरा केरिएर इतना अच्छा बन गया है और भविष्य मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे आगे चलके कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरी नौकरी से इतना पैसा आता है कि मेरे बच्चे बैठ कर भी खाएं तो उनको कम नहीं पड़ेगा इसलिए अब मैं मेरे केरिएर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मेरी नौकरी ही सबसे अच्छा है और मेरे संबंधों को जोड़े रखना है मेरे बच्चे सब ही मुझसे खुश हैं और उन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लेम नहीं होती मेरा बच्चों का भविष्य सुधर गया है इस नौकरी से